मां हिकु घरेलू माई आहियां मां खेत में कमु कोन कंदी आ्यांहि पर मां पंहिंजे घर जा कमु ऐं बाग़बानी कंदी आहियां मां घर जो कमु ऐं बाग़बानी कंदे मोबाइल या टेप में पंहिंजा मनपसंदि गाना भॼन ऐं लाॾा सिंधी ॿुधंदी आहियां कॾहिं कॾहिं मुखे कलाम सिंधी वणंदा आहिनि सो बि ॿुधंदी आहियां इहो हिकु ॿुधंदे मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे अने ॿुधंदे मुखे कमु करण में बि मज़ो ईंदो आहे